स्विगी कस्टमर केर न्हय हांवें व्हदोळ दनपार दनपारच्या बारांक सुमार म्हाका चिकन बिर्यानी ऑर्डर केल्ली खावपा खातीर आजून तुमचो टायम जालो आतां दोन जाल्लीं आसा आजून कांयच म्हाका ना म्हाजे कडेन तुमची ऑर्डर पावल्ली ना आनी एपाचेर तुमचें दाखयता की ऑलरेडी म्हाका ती डिलिव्हर केल्ली आसा म्हणून तुमच्या बोवाळांत पळय हांव खावपाचोय उरला तुमच्या एपाच्यो अशीच बानगडी जाल्ल्यो आसा अशें दोन तीन फावट म्हाका तशेंच जाल्लें आसा कितें म्हूण करपाचें परतू परतून अशींच तुमचीं नाटकां घेवन बसपाचीं आमी आमकां आनी कांय काम ना एक जेवणाचो गरज आसली म्हूण तुमचे कडल्यान ऑर्डर करतात ती तिवूय तुमचे कडेन सारकी भागोवपाक जायना